हेलो नमस्कार नमस्कार कि यौ कि काज कि बात भऽ गेल यौ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ आह ई उत्सुक आब अहाँ आब जवान भऽ गेलिए मतदानके प्रयोग करबै उत्सुकके चीजे छिए ने यौ हँ हँ हँ हँ हँ एगदम एगदम एगदम बताएब एगदम बताएब अहाँ जाहि दिन भोट रहतै ओहि दिन भोरे अहाँ आधार कार्ड आधार कार्ड अइ ने अहाँ लग बनल आओर भोटर आइ डी अइ ने तऽ ओ दुनू ओ दुनू टा लऽ लेब नहि तऽ एको टा रहिते तैओ काज चलै छै ओना छओ सात टा विकल्प दै छै ओहिमे मने कि जे बिजली बिल चाही राशन कार्ड रहै तऽ पासबुक रहै एवम् प्रकारे छओ सात टा विकल्प छै ताहिमे एकटा रहबाक चाही बुझलिए ने हेलो ओ ओ छओ सात टा विकल्प छै लाइसेन्स ईसब चाही सात टा विकल्प छै ओहिमे एकटा समान अहाँ लग रहबाक चाही हँ नहि नहि नहि नहि नहि नहि सात छओ टा सात टा सरकार विकल्प देने छै ओहिमे एकटा चाही अहाँ लग रहबाक चाही बिजली बिलो अहाँके नामसे अगर आबैए बिजली बिल घरमे बिजली जलबै छिए ने यौ ओ अपन नामसे रहै ताहूसे भऽ जाए छै आओर बैँकमे जे पासबुक अकाउण्ट खोलेने हेबै अपन नामसे ओ अगर लाइसेन्स रहै अपन नामसे से ओहिमेसे एकटा विकल्प लऽ हँ लाइसेन्स जे मोटरसाइकिल चलबै छिए चारि चक्काके लाइसेन्स बनबै छिए ने हँ मोटर ड्राइविन्ग लाइसेन्स हँ तब हँ नहि दोकानके लाइसेन्स नहि ड्राइवरी लाइसेन्स हँ ओहि छओ टामेसे एकटा कोनो अहाँ लग चाही ओ अलग प्रक्रिया छै ओ नहि ओ दोकान ओहिमे अहाँ नहि ओहिमे जोखा जोखीवला काज छै ने तऽ जोखावला ओहिमे अहाँके चिन्हैवला काज ओहिमे फोटो आइ डी नहि रहै छै एहिमे फोटो फोटो रहै छै ने आओर सत्यापित कएने रहै छै ने सरकार आदमी नहि ओ ओ नहि आब जे आब देखिऔ चुनाव आयोग जे हम अहाँ चुनाव आयोग अपन नियम निकालै छै चुनाव आयोगके हँ हँ तऽ ओ भोरे भोरे चलि जाएब बूथपर आओर ओतए परची कतेक क्रमाङ्कमे नम्बर अइ भोटर लिस्टमे से लऽ लेब पुछि लेबै आओर चलि जाएब जतए जएबै कहबै एतेक अपन आइ डी देखेबै आओर अन्दर जाइ कालमे एकटा आदमी अहाँके कारी सिआह लगा देत अङ्गुरीमे आओर अन्दरमे गेलाके बाद अहाँकेँ जे जे कोनो पार्टीके रहत हरमोनिअम टाइपके अथी रहत मशीन रहत ओकर ओहिपर चित्र रहतै जे चित्रके आगूमे बटम दबा देबै बॉल बरबाके चाही बुझलिए